हैलो हा

अच्छा अच्छा ते थोहाड़ी उमर केह् ऐ अच्छा तेऽ अऽ नंबर केह् ऐ थोहाड़ी अक्खें दा अच्छा ते होई जंदा ओह्दा ओह्दे आस्तै पैह्ले तु'सें गी इत्थै औना पौना ते थोह्ड़ा चैक्क अप्प चैक्क उप्प कराने पौने टैस्ट होने थोआड़े त्रै चार टैस्ट होने ते हां ते भी अ'सें दिक्खना की होई सकदा नेईं होई सकदा पैह्लें ओह् चैक्क करना पौंदा थोआड़ा कोरनिया होंदा निं उमरा उमर स्हाब दे होंदा मतलब तु'सें गी चश्मा कदूं दा लग्गे दा अच्छा बड़ी उमर ते तु'सें केह् कांटैक्ट लैंस कदें कीते यूज़ अच्छा अच्छा ते कोई गल्ल निं कोई ना ते तुस आई जाओ इत्थै तां टेस्ट बगैरा कराने आं ते भी दिक्खने आं केह् होई सकदा मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंदे निं इक्क छड़ा लेजिक गै निं होंदा लेजिक बिच्च बी बड़े जादा बड़े आपरेशन होंदे ते ओ ओह् डिपेंड करदा की थोहाड़ी अक्ख दी केह् कंडीशन ऐ थोहाड़ा कार्निया ठीक ऐ कोई होर बमारी ते निं ऐ उस स्हाब दा अस करने ते ओह् टेस्ट होन गे भी पैह्ले थोहाड़ी अक्ख दे ते भी गै असें लग्गना पता खर्चा इत्थै ते अजें सट्ठ ज्हार ऐ मतलब आपरेशन दा ते अंऽ भी दवाइयां अलग लग्गनियां एह्दे बिच्च ते ओह्दा अलग होई जाना ते अम्म मतलब टाईम ते भी हून उ'ऐ दिक्खना पौना नी जि'यां जेह्ड़ा मेन होंदा मतलब जेह्ड़ा ओह् होंदा कामन होंदा जेह्ड़ा बेसिक ओह् होंदा लेजिक ते ओह्दे बिच्च ते कोई हफ्ता गै लग्गना इत्थै थोहाड़ा पूरा आपरेशन लेकिन अगर बाकी होई गे ते भी पंद्रहां बीह् दिन बी लग्गी सकदे ते ओह् मतलब तो तुस पैह्लें आओ नी इत्थै चैक्क अप करोआओ थोआड़ा इक्क दिन पैह्लें छड़ा चैक्क अप करोआनै लेई आओ पैह्ले इ'यां नी आपरेशन होई जाना पैह्लें थोह्ड़ा चैक्क अप करोआनै लेई आओ ते भी अस दिक्खने आं कि'न्ना लग्गना तु'सें गी टैम टूम आं आं नेईं ओह् जि'यां गै आपरेशन होई गेआ नी जि'यां दिक्खो हफ्ता होई गेआ आपरेशन होई गेआ हफ्ता दे तां गै तुसेंगी लब्भना शुरू होई जाना पूरा ठीक ओह् कोई चक्कर निं ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा ओह् मतलब कोई अंऽ अंऽ अस्सी नब्बे परसेंट तुसेंगी पूरा दिक्खियै दिक्खना शुरू होई जाना ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्ड़ा है नी ओह् टाईम कन्नै कोई त्रै चार म्हीने पं'ञ छेह् म्हीने इ'न्ने म्हीनै लग्गने ते भी तुसें गी पूरा इकदम स्हेई लब्भना

ठीक ऐ ओके